جی ہاں میں اکثر دوڑا کرتا ہوں میں روز صبح صبح مارننگ واک پر جاتا ہوں تو لگ بھگ چار سے پانچ کلو میٹر روز دوڑتا ہوں لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ بارش کے موسم تھا بارش کے موسم تھی اور میں دوڑ رہا تھا تو اسی بارش کے موسم کا زمین پر بارش والا پانی تھا جس سے میں پھسل کر گر گیا اور میں جب شروع میں گرا تو مجھے احساس ہوا کہ میری کوئی ہڈی فریکچر کر گیا کیا میں تھوڑی دیر بعد اٹھا اور چلنے کی کوشش کیا تو مجھے ایسا احساس ہوا کہ میری کوئی ہڈی فریکچر نہیں ہوئی صرف چھلایا کٹا ہوا تھا میں نے وہاں یہ لوگوں سے پتہ کیا یہاں کوئی نزدیکی میڈیکل اسٹور تھا لوگوں نے میری مدد کی اور وہاں مجھے پہنچا دیا جہاں میڈیکل اسٹور تھا وہاں جب میں گیا تو وہاں کے کمپاؤنڈر صاحب کافی اچھے تھے اخلاق مند تھے انہوں نے میری بہت اچھی سے دیکھ بھال کی اور ہمارے کٹے ہوئے زخم کو صاف صفائی کر دیا اس میں مرہم پٹی کرنے کے بعد جب میرے گھر چلا گیا تو لگ لگ بھگ مجھے دو تین دن سے زخم ٹھیک ہو گیا